एका खंयच्याय कुटुंबान चली जावप म्हणल्यार तेंच्या आवय बापायचेर एक असो भार येता तकलेर असो भार आसता की ताका पयले म्हणल्यार लग्न करपाचें खंयचेंय कुटुंब आसूं श्रीमंत आसूं किंवा गरीब आसूं सगल्या आवय बापायचेर ताज्या आपल्या चेडवाच्या लग्नाचोच भार आसता जे पर्यंत तें ल्हान आसता तो पर्यंत ताका शिकोवपाचो भार आसता जशें व्हडलें जालें की ताका लग्न करपाचो भार येता ताका भांगर करपाचें आसता ताका बरें बरो न्हवरो सोदून दिवपाचो आसता हो भार आवय बापायचेर उरता लग्न कार्य म्हणल्यार पयलो पयलो पडाव पयलो स्टेप म्हणटा तो आमी श्रीगणेशा करून म्हूर्त पळयतात आनी हो म्हूर्त लग्नाचो न्हय जाल्यार फक्त एक मेळोवपाचो म्हूर्त आसता म्हूर्त थरयलो की पयलीं आमी म्हणटा ती पत्रिका पयतात पत्रिका म्हणजे कुंडली जी जुळयतात पळय ती कुंडली देवाचें नांव घेवन आमी ती कुंडली जुळयतात चेड्याची आनी चेडवांची दोगांयचीं जर देवान हयकार दिलो जाल्यार आमचें कार्य फुडें वता लग्नाचें जर देवान हयकार दिवं ना जाल्यार फुडें वचना चेडवाच्या सायडीन जर देवान होकार दिलो पूण चेड्याच्या सायडीन जर देवान होकार दिवना जाल्यार चेड्याची म्हणजे न्हवरकारा किदें म्हणटा आमचो देव होकार दिना आमी लग्न करपाक तयार ना म्हणटा जर चलयेच्या सायडीन व्हंकलकारांचो देव न्हवऱ्याक मानना जाल्यार हो व्हंकलकाराचो देव होकार दिना जाल्यार व्होंकलकारां म्हणटा आमचो देव मानना सो आमी हें लग्न करपाक तयार ना म्हणून जर देवान दोनी सायडींनी व्हंकले व्हंकलकारांचोय न्हवरकारांचोय देव दोनी देव मानलो होकार दिलो जाल्यार लग्न कार्य फुडें वता एकदा होकार दिलो श्रीगणेशा जाली म्हूर्त थरयलो की मागीर बसपाची प्रथा जाता बसून एकामेकांक उलोवप एकामेकांक पसंद करप आनी सगलीं फॅमिली एकामेकांगेर वता न्हवरकार व्हंकलकार आसता तीं न्हवर न्हवरकारांगेर वतात न्हवऱ्यागेर वता आनी सगलें थरयतात थरयलें की व्हंकल आनी न्हवऱ्याक एकी कडेन एका रुमान धाडटात नाजाल्यार खंयी दुसरे कडेन धाडटात आनी तेंकां एकामेकांक पसंद करपाक लायता हें सगलें जालें आतां अरेंज मेरेजाचें जर लव मेरेज आसा जाल्यार सगलीं एकामेकांक वळखताच न्हय न्हवरो व्हंकलेक वळखता सो ते बसपाची प्रथा करना फक्त कितें म्हूर्त थरोवपाक फॅमिली वांगडा येता मागीर आमी एकदां तेंकां वळखली नांवां सगलीं विचारली सगलें तुजें किदें आवड म्हजी किदें आवड सगलीं तेंकां सांगलीं की मागीर आमी रजिस्ट्रेशनाच्या पांवड्यार वयता एकदां सगलो होकार जालो देवाचोय होकार जालो व्हंकल न्हवरेचोय होकार जालो अशें एकएकदां जाता की देव होकार दिता पूण व्हंकलेक न्हंवरो आवडना न्हंवऱ्याकूय व्हंकल आवडना ते बी जावपाक शकता जाल्यारूय तुट्टा पूण देवाचो होकार दिवन व्हंकलेचोय होकार आसून न्हवऱ्याचोय होकार आसून फॅमिलीचोय होकार आसून जर जालें सगलें जाल्यार मागीर रजिस्ट्रेशन म्हणल्यार सिविलाचेर पावता फस्ट सायन जाता मागीर रोकडीच पंदरा दिसांनी जाल्यार म्हयन्यान एक सेकँड सायन जाता आनी तीं लिगली लिगली वांगडा उरता रेजिस्ट्रेशन जालें की आमचें हांगा सगल्या लोकांक लोकांक पत्रिका वांटप मागीर मागीर तेंका आमी जेवपाक आफयता न्हवरो व्हंकलेगेर वता व्हंकल न्हवऱ्यागेर येता अशें सगलें हांगा अशें सगलें हांगा रजिस्ट्रेशन जालें की जाता ज्या दीस सेकँड सायन जाता त्या दीस व्हंकल न्हवऱ्यागेर येता आनी पयता सगलें न्हवऱ्या व्हंकलेगेर वता तें पयता सगलें लोकांक पत्रिका वांटक वांटप मागीर सगलें मोठें कार्य मोठें मोठें जें मान दिवपाचें आसता तें कार्य आतां जाता आमी किदें करतात पत्रिका न्हवरो वांटूंक वता न्हवऱ्याची आवय वांटपाक वता ती एक किदें आसता लोकांक मान दिवपाचो आसता बेश्टे आमचे शेजारी जाल्यार आमी लग्नाक यो गे म्हणले म्हणून जायना आमी तेंकां माघारी घेवन वचपाचे आसता मामा मावशेंगेर माघारी घेवन वचपाचें आसता नाल्ल दिवन तेंका आफोवप आसता आपोवणीं आसता तें जालें की मागीर संगीत आमचें साखरपुडो करता एंगेजमेंट आसता एंगेजमेंट जालें थोडीं किदें करता चार दीस पयलीं नाजाल्यार एक पंदरा दीस पयलीं एंगेजनेंट करतात थोडीं म्हयनोभर पयलीं एंगेजमेंट करून दवरता मागीर लग्न करता एग्जेंमेंट जाली उलोवणी जाली सगलें पत्रिका वांटले की मागीर लग्न कार्याक हॉट सो लूक करता दोन दीस आसा म्हणल्यार जर न्हवरो आसलो जाल्यार सगले पापड रेवडयो वडयो बिडयो सगलें घालून तिंकां तयारीक लागता